बिहारमे कोनसनी त्योहार मनैलो जाइ छै छठछठमे कद्दू भात कद्दू भातमे रसून प्याज नहि डाललो जाइ छै आओर गङ्गा स्नान आओर छठ पूजा तै कऽ बाद अथि जितिआ जितिआमे उपास जितिआमे उपास आओर कोन कोन त्यौहार हो हुअइ छै गङ्गा दशहरा गङ्गा दशहरामे मेला भूराज घुरने घू घुरए लऽ जाइ छिऐ तकरो बादमे छठमे गङ्गा स्लान भी हो करए लए जाइ छिऐ रसून प्याज सभ छोड़ छोड़ै छिऐ कौन सनी त्यौहार सावनमे सावनमे सावनमे करए छिऐ अथि सोमवारी सोमवारी आओर तकरो बादमे अथि होतऽ हुऐ छै दीपावली दीपावलीमे दिआ बाती बाड़लो जाइ छै